दिक्खो जी गल्ल एह् ऐ की अस खड्डा मच्छियां पकड़दे मच्छियां पकड़ने आह्ला असेंगी पैह्लें केह् केह् चाहिदा सभनें कशा अगर बेचने आह्ला मच्छियां पकड़नियां होन तां असेंगी चाहिदा जाला जाला जेह्का ऐ तां ओह् हट्टियां निं थ्होंदा आपूं बनाना पौंदा होर उसदे कन्नै केह् होंदा जादै मच्छली जालै बिच फस्सदी जादै मच्छली जालै च फसदी जेल्लै कड्ढी मच्छली बाहर कड्ढनी उसी भी पैकिंग करना पौंदी बर्फू बिच बर्फ होंदी बर्फ जमाइयै ते ओह् डब्बा नेहा होंदा ओह् फोम नेहा होंदा फोमै दा डब्बा होंदा उस फोमै दे डब्बै बिच पाना फोमै डब्बै पाइयै बर्फै दे डब्बेच पाइयै असें उत्थुआं त'वी दे बिच्चा कड्ढियै डब्बे बिच पैक करियै लोड़ करना होंदी ट्रकै च ट्रकै बिच लोड करियै उत्थुआं सिद्धी शिफ्ट होंदी ऐ साढ़ी मच्छी बजारै ई बाजार च जंदी इसलै ओह्दे बाद मंडी लगदी मंडी लग्गने दे बाद उस मच्छियें गी असें उत्थेै अनलोड करना अनलोड कीती भी मंडी च अनलोड कीती ते बंदे आई जंदे जिनें जिनें मच्छी खरीदनी होंदी मच्छी जिसलै उत्थुआं खरीददे ते सारे बंदे खरीददे जिसलै उत्थुआं खरीदियै बेचदे कुसी दुकानदारें गी ते जेह्के बंदे मच्छियें दी दुकान लांदे उनें दुकानदारें गी बेचदे मच्छी दुकानदारें कशा केह् करदे कि लोक लैंदे लोग कोह्के लैंदे जेह्ड़े लांदे रेह्ड़ी रेह्ड़ी लाने आह्ले एह् जेह्के बंदे न उनें मच्छली उत्थुआं चुक्कनी दुकानै परा गै केईं ते गोदाम चा चुक्की लैंदे ते केईं दुकानै परा हट्टिया चुक्कनी मच्छी इनें हट्टिया चुक्कियै मच्छी भी ओह् बेचदे रेह्ड़ियें उप्पर रेह्ड़ियें पर लैंदे जिसलै अलग अलग रेह्ड़ी होंदी सारें ई होर अपने तरीकै कन्नै बेचदे अपने अपने रेटै कन्नै बेचदे जियां असें समुंद्रा कड्ढियै असें बेची मच्छी सौ रपेआ किलो सौ रपेआ किलो बेची तां समुंदरा कड्ढियै बेची अग्गें गोदाम आह्लें बेचनी इक्क सौ दस्स हट्टियां आह्ले ते हट्टियें आह्लें बेचनी इक्क सौ बीह् रेह्ड़ी आह्लें बंदे रेढियें आह्लें बंदे इक्क सौ बीह् लैती रेह्ड़ी आह्ले बंदे बेचदे डेढ़ सौ रपेआ किलो की के जेह्के रेह्ड़ी आह्ले बंदे होंदे ओह्बी किट्ठा माल लैंदे उनेंगी तां इन्ना सस्ता होंदा उस करियै ओह् इन्नी बेचदे